जय झूलेलाल साईं हाल ई में तव्हांजी होटल में मां चङा ई खाद्य पदार्थ ऑर्डर कया आहिनि हाणे जीअं की मां अधिकतर जानकारी थी प्राप्त करे सघां त मूंखे ख़बर पए थी त हिते कैश ऑन डिलीवरी जो जेको ऑप्शन आहे उहो तव्हां वटि अवेलेबल न आहे मां तव्हांसां रिक्वेस्ट थी कयां हिकु अर्ज़ी थी विझा तव्हांजे अॻियां की इहो जेको ऑप्शन आहे उहो अवेलेबल करायो कैश ऑन डिलीवरी मूंखे प्राप्त कयो पेमेंट जो हींअर की जे इहो नथो थी सघे त जेका बि मां खाद्द पदार्थ तव्हांखे चया आहिनि उन्हनि खे कैंसिल करे छॾियो हाली मूंखे उन्हनि जी ज़रूरत न आहे जे इहे आइटम जेका जेका मां तव्हांखे चया आहिनि अगरि त जे तव्हां मूंखे पहुचायो था त मुंहिंजे वटि ख़ाली कैश ऑन डिलीवरी खें मां घरु ईंदो माण्हू मूंखे इहो ऑर्डर ॾियणु तेॾी महिल मां हुन खे कैश साम्हूं ॾेई सघंदी आहियां न त तव्हां मुंहिंजो ऑडर कैंसिल करे रहे सघंदा आहियो मां तव्हांजे अॻियां अर्ज़ी थी कयां जीअं की कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मूं वटि तव्हां वटि अवेलेबल न अथव हाल में तव्हां इहो जेको ऑप्शन आहे उहो नथा हाणे तव्हां रखो पाण वटि त तव्हां मुंहिंजो ऑर्डर कैंसिल करे छॾंदा आहियो जय झूलेलाल